हॅलो

कोण उलयता ओके कित जालें एस मॅम कित जाय आसलो तुका मॅडम ते बुक्स नाय ते इशू कोरपा मेटाय ऑर यू हेव टू जस्ट रिड फोकोत रिडींगू कोरपा मेळटाय ऑर घेन वोचपा मेळटाय ते घेन वोसपा मेळटाय आनी तुमगे ते चार्जीस आहाय मिनीमम चार्जीस आर देर कितें आहा लायब्ररी कार्ड केलो ना मॅडम लायब्ररी कार्ड केलो ना बट लायब्ररी कार्ड कोरपा जाय म्हाका कित तो प्रोसिजर तुमगेलो लायब्ररी कार्ड कोरपाचो

फायव हंड्रेड रुपीज आनी कितली बूक इशू कोत्ता मॅडम तूं दिसा

आं ओके ओके आनी तुमची लायब्ररी कितल्यां ओपन जाता आफ्टरनून ब्रेक आहा आं ओके आनी म्हाका न्यू आनी दुसरें बुक्स जाय जाल्यार घेवपा मेळटोले आं ओके सो गुगल कोन चोवपा पोडटोले बूक सोगले सोगले हाय न्हू सोगले घायलो हाय न्हू वॅबसायटीचेर आ बोरें बोरें थँक्यू मॅडम हॅव अ गूड डे